जी हाँ मोबाइल सेंटर से बोल रहा था देखो अभी अभी आया है लॉन्च हुआ है अभी और बहुत बा बेहतरीन इसके फीचर्स हैं आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी मिलेगी इसमें दूसरा बैटरी बहुत अच्छी है इसकी पाँच हज़ार एम एम ए एच की बैटरी है दो दिन आपको आराम से चलेगी बैटरी और दूसरा कैमरे कैमरे का जो फीचर हैं वह भी बहुत बढ़िया है सेल्फी कैमरा तो इसका बहुत ही बढ़िया है फाइव जी है ना अब तो फाइव जी ही चल रहा है सब फोर जी का गया जमाना यह आपको जैसे चाहिए वैसे आठ एक सौ अट्ठाईस मिल जाएगा आठ दो सौ छप्पन मिल जाएगा नहीं रेनौ यह बहुत अच्छा है अभी अभी लॉन्च हुआ है और आप एक बार इसको आप देखो नहीं नहीं इसमें आप आप चाहो तो प्रोटेक्ट भी डलवा सकते हो बिल्कुल बिल्कुल एक साल का इसका इंश्योरेंस भी होता है वह अब फाइव डबल नाइन का इसका इंश्योरेंस है चाहो तो वह आप ले सकते हो प्रोटेक्शन हो जाएगा फ़ोन का एक साल का इसकी ई एम आई भी ढाई से तीन हज़ार रुपए महिना जैसा आप चाहो नहीं व्यक्ति का नहीं होता है मोबाइल का होता है आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसका इंश्योरेंस होता है जी हाँ कैमरा आपको इसका फिफ्टी मेगापिक्सल मिल जाएगा रियर कैमरा उसका हम्म थर्टी टू मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है बहुत अच्छा मोबाईल है हाँ बिल्कुल आप आइए दुकान पर और देख लीजिए है ना ई एम आई भी हो जाएगी बबजाज से फाइनेंस कराना चाहो उससे हो जाएगा ठीक